देखियौ किसानके तऽ एक बेर भेलै रहए जगन्नाथ मिसर जे केलकै रहए कि कृषि लोन माफ तऽ किछुके किछु आदमीके माफो भेलै आ किसान तऽ समस्या जे सभदिन जुझिए रहल छै एहि एहि चलते कि फसल लगाबै छियै सरकार दै छै लोन आ फसल दाही चलि गेल आ ओहिमे लेल की करब तऽ ओ सरकार तऽ कोनो ओहिमे दै नहि छै सबसिडी किछो मिलै नहि छै ओ तऽ अहाँके गेल आब ओकरा प्रति सरकारके अलग लोन यए तकादा यए आब अहाँ नुकायल घुरै छी अहाँकेँ नोटिसपर नोटिस आबैए तऽ इसभ तऽ सुविधा किछो सरकार एखन नहि देने यए आ खेती तऽ बार बार देखिए रहल छियै एहिमे एक बेर बाढ़ि गेलै एक बेर आब सूखा जाए रहलैए एहि बेर जेना बोरिंगके दैए लोन तऽ इसभ किछो माफ तऽ होइ नहि छै आ किसान तऽ बड़ा अथीमे छै आ बढ़िए रहल यए किसानके जे छै से अभी आ जेना हउएह मक्कइ लगेलियै मक्कइ चलि गेलै बिच्चर ठकि लेलकै कि गेहूँके बिच्चर समयपर नहि मिलै छै धानके खेतीके लिए धानमे चलि गेलै दाही तऽ किसान तऽ सभ तरहसँ ई भए रहल छै तऽ की कयल जाय आ एहिपर बहुत भए रहल छै किसान तैओ अपना आपके बहुत जादा हमसभ आब खट मेहनत करै छी पहिलेके बनिस्पत बहुत जादा मेहनत करै छी आ सुखाहालो ओहिसँ बेसी मिलैए लेकिन ई जे आपदा आबैए आब जेना बाढ़ि चलि आयल तऽ बाढ़ि तऽ आबैए तब एकदम दैए ठिकाना नहि लागल रहैए आ बिच्चर चलि गेल हे ई चलि गेल फेर कीनू फेर लगाबू आ जँ लोन लेलियै तऽ लोन माफ नहि हैत लोनमे बहुत तरहके विघटन यए हे ई दियौ ओकरोमे घूस दिअ पड़त तब हैत हेतना दियौ हेतना करू बहुत दिक्कत छै आ एहि सभके सामना करय पड़ैए